देखू हम जे बता दै छी पहिलेके जे बुजुर्ग सभ रहय ने उ सभ अभी देखियौ जेना गरमीके मौसम चलि रहल छै तऽ उ सभ कि करत कि गाछी बैठके तास खेलत आब आब अहाँ ई बात पुछबै कि तासके आविष्कार कहाँ भेलैहन तऽ आब हम बता दै छी तासके अविष्कार चीनसँ होलय रऽ ई चीनी टाइमसँ अपना आरके बुजुर्गके पू पूर्वज जे होइ छै नऽ वएहे सभ तास खेलयमे माहिर रहय एकदम अभी सभके बुढ़ सभ की करत ठण्डा रहय हइ तऽ रजाइ तरमे रहय हइ आओर गरमी जखनी आयत ओखनिये ओखनिये करत की कि तास खेलै लऽ निकलि जायत या फेर रोड चौराहेपर गप लड़ाओत समझलियै तास खेलैत तऽ हमर दादाजी छथिन उ भी उहाँ दादाजी तास खेलय छथिन समझलियै देखय छियै हम अपन दादाजीके तीन चारिगो दादाजी छथिन एकठम बैठि रहल छथिन आओर तास खेल रहल छै अपन गप लड़ा रहल छथिन आओर ओकरा आरके जिन्दगी यही सभमे सुखीमय लास्ट जिन्दगीके सुखीमय जीवन व्यापन करय इहे हमहुँ आर चाहय छी आओर ओ देखियौ कि बुढ़ सभ कहाँ तक जेथिन लेकिन अभी एकरा आरके कि काम छै कि सभ अपन तास खेलैत रहल छै गऽप लड़ा रहल छै गरमीके जखनिये आयत तखनिये एकदम टनटनाके खड़ा हो जायत आओर जखनिये ठण्डी आयत कि घुसि जायत रजाइ तरमे समझलियै आब हम देखियौ तऽ एक समयसँ मानयके पड़त अहाँके बुजुर्ग जे एगो गाँवके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्णके बात हइ किएककि एगो बुजुर्गे रहल छै जे अहाँ हम बतबय छी गाँवमे हर तरीकासँ जेना भी कुनो भी बात विवाद होत हुनका अनुभव रहय छथिन समझलियै हुनका अनुभव रहय छथिन